हा मां फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम स्नैपचैट ऐं केतिरा ई ॿिया अन्य प्रकारनि जा सोशल मीडिया प्लैटफॉम आहिनि जंहिं ते मां जंहिं जो मां वापर बि कंदो आहियां ऐं जंहिंजो इस्तेमालु बि कंदो आहियां ऐं जंहिं मां मां जाम ॻाल्हियूं बि सिखंदो आहियां ऐं सेखारींदो आहियां मूंखे हिन मां जाम अहिड़ियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सिखण मिलयूं आहिनि जीअं कम्प्यूटर जो नॉलेज आहे हुन में एक्सेल हूंदो आहे माई उहो मुंहिंजे आफिस में मूंखे जाम कमु ईंदो आहे मुंहिंजे वापार लाइ त मां हुनजो काफ़ी सुठो इस्तेमालु कंदो आहियां ऐं जेको मूंखे हिननि माध्यमनि सां ई सिखणु मिलियो आहे चाहे अॼु जी पीढ़ी आहे हुननि जे हिसाब सां बि हलिणो थो पिए त पाण खे चाहे बुज़ुर्गु हुजे नंढो वॾो सभिनी खे इहो अॼु वापर करणु बि घुरिजे ऐं मूंखे ख़ाली हिकु ॻाल्हि जेकी हिनजी न वणंदी आहे सोशल मीडिया जी त हूअं हीअं आहे कि माण्हुनि जी कोई पाण में ॾेखांव जाम थी वियो आहे ऐं जाम माण्हू ॾेखांव कंदा आहिनि हिन ज़रीए ऐं माण्हुनि जा हिनजे करे ग़लति इस्तेमालु बि थो थिए जेकी ॻाल्हियूं ना आहिनि न हुजनि न ॿुधाइण जी लाइक़ हुजनि उहे बि माण्हुनि खे ॻाल्हियूं हिन रस्ते ख़बर थी पिए बसि इहा ई ॻाल्हि मूंखे सोशल मीडिया जी न वणंदी आहे